हाँ हाँ हाँ सर हम कुनाल रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं हाँ सर यह पराँठा काहे का चाहिए आपको हमारे पास सभी प्रकार के पराँठे हैं आलू के पराँठे पनीर के पराँठे पालक के पराँठे मेथी के पराँठे सर मेथी पराँठा पचास रुपये का एक है सर आलू सत्तर रुपये का हमारे पास यह सब कुछ मिल जाएगा

सर आमलेट का ऐसा है कि आपके हिसाब से वह करेंगे कि आपको कितना एक आमलेट में कितने अंडे डलवाने हैं तो वैसे हम हाँ सर वह सिक्स्टी रूपीस में आएगा हाँ ठीक है ना सर सर यह मटन ग्रेवी कितना चाहिए आपको सर डेढ़ सौ रुपये अच्छा ठीक है ना सर हम थोड़ा काम कर देगें वह क्या है ना कि हमारे यहाँ का आपने सुना भी होगा टेस्ट काफ़ी अच्छा है और क्वांटिटी भी हम अच्छी रखते हैं हाँ

तो सर खाना आपके घर पर पहुँचाना है या फिर आप रेस्टोरेंट आकर ले जाएँगे ठीक है ना सर आप एड्रेस बता दीजिए और कितने बजे पहुँचाना है आप यह बता दीजिए तो हम लोग पहुँचा देंगे

ठीक है हाँ हाँ ठीक है ना सब अपना एड्रेस बता दीजिए ठीक है ना सर पहुँच जाएगा चार बजे ठीक है सर थैंक यू